आमी एकमेव पारंपारीक उत्सव मनयतात तें म्हळ्यार शिगमो शिगम्या आमी खूब खूब अशे तालुक्यांनी मनयता जशें काणकोणा मडगांव सावड्डें म्हापसा पेडणें अशें खूब अशें करून तालुक्यांनी आमी मनयता जशें की कोण ट्युरिस्ट येयल्यार तेंकां बीन अशें कोण तें पोवपाक मेळटा तेंका आमी मातशी बरें दिसता पोवपाक आनी आमी बी असो लोक वयता सो आमगे गांवांनी लोक वयता दुसरे गांवांनी लोक वयता अशें कोन्न खुबसो लोक मेळून शिगमो पळोवपाक वयता आनी जशें की सार्वजनीक चवथ सार्वजनीक चवथ आमी बसयता अशी गांवांनी जावं खंय अेश कोन्न तालुक्यांनी बी अशें बसयता तें आमगेलें णव दीस केन्ना अकरा दीस केन्ना एकवीस दीस अेश कोन्न बसयता आनी वेग वेगवेगळे गांवांनी लोक जावं की आमी अेश कोन्न केन्ना चवथीक वयता पांय पडपाक आनी जेन्ना तो पावोवपा आसता ते दिसा खुबसो लोक जाता खुबसो गांवांनी लोक येता आनी मजेन तो सार्वजनीक पावयता आनी जशें की होळी बी आसता आमगेली होळी बी अेश कोन्न खूब जाण अेश कोन्न मनयता देवळांनी अेश कोन्न मनयता